मैं मार्केट गया न तो मुझे एक प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा उसका ज जिसका नाम है बॉडी लोसन बॉडी लोसन मैंने लिया उसे यूज़ करने के लिए क्योंकि इस समय विंटर सीजन चल रहा है तो बॉडी के ऊपर काफ़ी रुखा रुखा सा लगता है मुझे तो इसके वजह से मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा है वह प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है क्योंकि मैं मैंने बगल वाले दुकान पर जा कर के एक दुकान पर जा कर के पूछा तो वह थोड़ा सा उस व प्रोडक्ट का रेट काफ़ी थोड़ा सा कम है तो मुझे लगा कि आप और ब्रांड लाएंगे क्योंकि ब्रैंड तो हमें पता है कि ब्रैंड तो महंगे मिलते हैं इसका आईडिया है मुझे बट उसे हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ करने में काफ़ी अच्छा फीलिंग आया उसे और काफ़ी अच्छा लगा उसे यूज़ करके और ब्रैंड लाइए नए नए ब्रैंड क्योंकि लोगों की डिमांड है नए नए ब्रैंड की लोगों की डि लोगों की समझ है कि हम कुछ अलग टाइप का यूज़ करें अलग टाइप से यूज़ करें उसे तो आप नए नए थोड़ा सा ब्रैंड लाएंगे नए नए चीज़ों को लाएंगे तो फिर लोग ज़्यादे लेंगे थोड़ा सा अब आज के टाइम में मार्केट में लोग जो पब्लिक है न वह यह चाह रहें हैं कि क्योंकि वह मिडिल क्लास वाले हैं तो यह उनका चाहना यह है कि प्रोडक्ट अच्छा हो और सस्ता हो क्योंकि सभी सभी पब्लिक यही मान रहें यही सोच रहें यही समझ रहें कि उनको प्रोडक्ट सस्ता चाहिए और प्रोडक्ट अच्छा हो किफ़ायती हो तो जिसके वजह से न वह लेने में थोड़ा सा असमर्थ हो जा रहें क्योंकि उनका फाइनेंसियल प्रोबलम है तो वह लेने में असमर्थ हैं इसलिए वह थोड़ा सा वह डिमांड कर रहें मार्केट मार्केट में कि थोड़ा सा सस्ता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमें हमें यह बात पता है कि इस टाइम इस महँगाई के दौर में कोई समान या फिर कोई भी चीज़ सस्ता तो नहीं रह गई है बट हाँ थोड़ा सा अब थोड़ा सा वह रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोग ब्रांड खोज भी रहे हैं और सस्ता भी न हो कि यह हो तो हो नहीं सकता लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से करिए और काफ़ी लेकिन आपका प्रोडक्ट का फी जो फीडबैक्थ है फीडबैक है वह काफ़ी अच्छा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं और प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूँ अभी आने वाला है